असांजे राज्य गुजरात में रहण जे लाइ जेके ॿाहिरां पर्यटक अचनि था उन्हनि जे लाइ बजट जे हिसाब सां हर हिक विकल्प मौजूदु आहे जीअं जीअं तव्हां जी बजट तीअं तीअं हिकु हिकु विकल्प मौजूदु हूंदो आहे जीअं त नंढनि जे लाइ गेस्ट हाउस बि आहिनि कच्छी जेके भानुशाली समाज जा आहिनि उन्हनि जे लाइ नंढियूं धर्मशालाऊं आहिनि जिन में तव्हां खे हर हिक फ़ेसिलिटी मिलंदी उहे पंहिंजी समाजवाड़ी चवंदा आहिनि महाजनवाड़ी चवंदा आहिनि उन खां पोइ जे तव्हां खे हू पसंदि न आहे तव्हां जी बजट जे सुठी आहे पंहिंजी फ़ेमिली सां गॾु आयो त पोइ होटल्स आहिनि होटल्स में बि तव्हां खे हर हिक फ़ेसिलिटी मिलंदी इन खां पोइ वॾा वॾा रिज़ॉर्ट्स आहिनि जिन में तव्हां खे हर हिक ॻाल्हि जी फ़ेसिलिटी मिलंदी आहे खाइण पीअण जे हिन ते अचूं त खाइणु पीअण जे लाइ त सॼी बाज़ारि ॼण भरी पई आहे तव्हां जंहिं नमूने जो खाधो खाइणु चाहींदा तव्हां खे उन नमूने जो खाधो खाइणु मिलंदो हिते गुजरातियुनि जो थींदो आहे त जेका बि तव्हां शइ खणंदा त उन में तव्हां खे मिठाण ज़रूरु मिलंदी जे पाण मिठो न हूंदो त गॾु गुड़ जो टुकर ऐं ॻिहु ज़रूरु मिलंदव उन्हनि में हिकिड़ो मिठो श्रीखंड हूंदो आहे जेको इन्हनि जी मुख्य डिश हूंदी आहे खाइण जी ऐं उन खां पोइ हुननि जा थेपला हूंदा आहिनि त हर हिक ॻाल्हि में कढ़ी हूंदी आहे दाल हूंदी आहे घणे ई अहिड़ियूं भाॼियूं आहिनि जेके हिननि जूं दाल ढोकरी हूंदी आहे त हिननि में तव्हां खे खाइण में बि अहिड़ो स्वाद अची वेंदो त तव्हां खे लॻंदो त असां त बसि पंहिंजे ई मुल्क़ में वेठा आहियूं